दा जुनारफ्राथ' जोङो न'आवहाय दङ फ्राय मोसौ दङ बा बोरमाबो दङ दाव दङ हांसोथ' गैया जोंहा आरो दावफोर दङ आरो दाव खासिफोर खालामनाय लानाय जायो आरो मोसौफ्राव जों माबा माबाबायदि दङ जोंनाव मोसौ आरो मानै जे गाइखेर होयो आरो दा बिदिनो सानफ्रामबो मोसौफोरखौहाय फुङावहाय खाहैनांगौ आरो बिदिनो लाबोनांगौ गाइखेर सेरनांगौ दै होनांगौ दा बिसोरखौ जोथोन लानांगौ आरो दा बिसोरखौथ' जेबोथ' नाम दोन्नाय जाया खारन जों मालाबा माबाबा जोङो नाम दोनो एबा बब्रि एबा बायदिसिना माबा जोङो बुङो गाबज्रियो मोसौफोरखौबो नाम दोन्नानै नाथाय आं आं नाम दोन्नाय जायाखै खारन बे मोसौखौहाय अनो आं अन्नाया खारन माखासे जोङो बिसोरो गोबां जोंनोहाय नांगौफोरखौ होयो खारन नखरफोरखौ खुङो खारन जों गाइखेर सेरनानै जों गाइखेरबो फान्नो हायो गाइखेर मोनो जों मोसौफोरनिफ्राय एबा फान्नानै जोङो नखरखौ सलिनो हायो आरो बे गोबां जिनिसफोर जेरै बोरमा बेफोरो जोंनो गोबां जिनिसफोर होयो जाय बोरमायाथ' सय मास सय मासावनो बियो फिसा होयो एबा बेखौनो फेदेरनानै थिन मास सारि मास फेदेरबानो बियो फिसा फिसायावनो जों फानो हायो आरो दा बेखौ फान्नानैबो इनखाम खालामाबानो जाया जुनारनि सायावहाय जोङो जोथोनबो लानो गोनां मालाबा मालाबा समाव मोसौ मोसाबा जिब जुनाफ्राबो लोमजायो एबा माखासे फायखानाफोर जायो बे फायखानाफोर जानायफ्राव माखासे बेटेनारिफोरावहाय इनफर्म होनानै जों मुलिखौ लांनो गोनां एबा खबर होनानै मा माबायदि जादों बेमारखौ खिथानानैहाय जेनबा लेट्रिनफोर एबा फायखानाफोर जानाय समाव फायखानानि मुलि दौनो गोनां एबा लोमजायोबा जुनारफ्राबो लोमजायो माब्लाबा माब्लाबा दा बिसोर थाखाय बेखौ जों नायनानैहाय एबा गांसो जाया मा जाया जायोब्ला बिसिनो मुलि माखासे दौनो गोनां आरो गासिबो दावफोरनोबो जोङो मुलि होनांगौ जायो मालाबा बिसोरबो गोजांज्रिउ गोजांज्रिउ दावफ्राबो थायो बे समावहाय जोङो माखासे एन्टि बायटिक मुलिफोर दङ पार्मासिफ्राव मोनो एबा बे बेटेनारि हस्पिटेलफ्राव मोनो दा बेफोरखौ लांफैनानै जोङो होनो हायो आरो आर बिसोरखौ मोजां जोथोन लानो गोनां खारन बिसोरो रायलायनो रोङा एबा खिथानो रोङा मा जादों कारन जोंसो मानसियासो जों मिथिनो गोनां एबा सान्नो गोरों दा बेखौ मोजां दायथ' लानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो खारन बिसोरखौ जों खारन बिसोरो जोंनो इनकाम होयोब्ला जोंखौहाय नखराव संनायफ्रावहाय मदद होयोब्ला जों बिसोरखौबो जोथोन लानांगोन खारन बिसोरखौ माखासे इनकाम सर्श बांसिनाव बांसिन इनकाम होनो थाखाय बिसोरखौ जों जोथोन मोजां लाब्लासो बिसोरबो जोंनोहाय मोजां इनकामखौ होना होगोन दा गाइखेर होयोबा गाइखेरखौ जों एरैनो ओरैनो मोना खारन मोजां दाना एबा खाना मोनजाब्लासो बिसोरबो गाइखेरखौ गोबां होयो एबा दुइ लिटार थिन लिटार मोन्नांगौबा नोङो एसे एनै माखासे साफरफोर गुन्दैफोर होदेरनांगोन गुन्दैफोर होदेरनांगोन एबा गांसो मोजां मोजां नायना खानांगोन नङाबा नोङो एबा गोरान जायगाफ्राव खाबाथ' बिसोरो माहाय उदै बुंगोन आरो बिसोरो गांसोबो मोनजायाबा बिसोरो गाइखेर ओंखारगोन दे बिटामिन गैयाब्ला दा बेफोरनो जोङो माखासे नायनानैहाय जोङो गाव गावनो सिन्था भाबना खालामनानै इसोरखौ अननांगौ एबा जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ खारन बिसोर जिब जुनाराबो जोंनि न'खरखौ खुंनायाव मदद होयो